हल्लो हा वंदना छा पई करीं कहिड़ो नाटक पई ॾिसीं मां बि ठीकु आहियां खाणे बसि चांहि रखी आहे गैस ते अनूपमा त थो छा हॉटस्टार वरितो अथई छा अॻिमें ई पई ॾिसीं हाणे ईंदो अञा पोइ न कल्ह वारो पई ॾिसीं अरे हा मंझंदि जो ॿी लॻें हॉटस्टार ते अची वेंदो आहे अरे मूंखे बि उनजे बिना हलंदो ई कोन्हे मां ॿियो कुझु ॾिसां न ॾिसां परि ही ॿ टे प्रोग्राम न जेके स्टार प्लस ते ईंदा आहिनि उहे मूंखे ॾाढा वणंदा आहिनि ईअं लॻंदो आहे ॼणु त पंहिंजे स्टोरी पंहिंजी पई हले वेठी न

अरे बाप रे हा अ अरे पंहिंजे गुजरात जी सभु ॻाल्हियूं आहिनि ईअं न ॾिसु सभु त्योहार बि था ॾेखारन जन्माष्टमी केॾो सुठो ॾेखारियो हूं मूंखे त ईन लॻे पियो ॼणु मां मंदिर में वेठी आहियां जन्माष्टमी अहिड़ो मस्तु ॾेखारींदा अथई हिन में सची में चाहे गरॿा ॾेखारनि ईअं लॻंदो आहे जीअं त असां उन सां गॾु खेॾूं ई वेठा न मां त पहिरियों अॻिमें ख़बर अथई जेके बि इन जा ईंदा आहिनि न स्टार प्लस जा चाहे दीया और बाति हुजे हिकु ईंदो हुय अॻिमें जामु ये रिशता क्या कहेलाते है जबरदस्तु ना हा हा जामु जबरदस्त हा हा हा त बाक़ी हा इन में ॾिसु भले सोनी में बि ईंदो हुयव तारक महेता का उल्टा चशमां उहो त मां ॿारनि सां फ़ैमिली असां गॾु वेही करे ॾिसंदा हुआसीं मुंहिंजो ॾाॾो न तारक महेता का उल्टा चशमां त चाहे हरु उमिरि जो माण्हूं ॾिसे चहे मुंहिजो ॾाॾो ॾिसंदो हुयो हाणे मुंहिंजा ॿार ॾिसंदा आहिनि ॾाढो वणंदो हुयो पोइ पोइ थोरो केरेक्टर मटाया अथऊं न पोइ मजो न ईंदो आहे पर बाक़ी त जे हा ॾिसंदा आहियो तव्हां झूना बि अरे छा हा हा हा त ॿियो छा खपे पाण खे घर में थोरो घणो त एन्टरटेन्मेंट खपे न पाण खे टीवी बि न ॾिसूं त अञा छा कयूं किथे वञू हा हलु अचु घरु जल्दी पाड़े में त रहीं थी ॿ घर छॾे अचु न घरु अचु गॾु वेही करे चांहिं था पीयूं गॾु था ॾिसूं अनूपमा ठीकु आहे मां रखी रखईं थे चांहिं वंदना हाणे ई अचु गॾु था ॾिसूं ओके हा ठीकु आहे हा हा अचु पोइ गॾिजी करे ॿ टे प्रोग्राम ॾिसूं ओके मां वेट थी कयईं हा हा ओके ओके ओके हा